मूंखे पहिरीं खां ई चित्रण धूरण जो शौंक़ु कोन्हे नंढे हूंदे हूंदे हुते बि मां चित्र धूणंदो हुउमि तॾहिं मां कॾहिं बि पंहिंजो बोर्ड डिजाइन कयो ई कोने ऐं मूंखे एॾी सुठी ड्राइंग कोन थी अचे तॾहिं मां पंहिंजी डिजाइन कंदुसि बि न इन्हनि में छोकिरियूं इलाही हुशियारु हूंदियूं आहिनि उहे पहिरीं खां ई ड्राइंग में पहिरें नम्बर ते ईंदियूं आहिनि ऐं उहे इलाही सुठी सुठी ड्राइंग कंदियूं आहिनि ऐं अलॻि अलॻि स्पर्धाउनि में बि भाॻु वठंदियूं आहिनि ऐं चुनाव कंदियूं आहिनि इहा छोकिरियूं इलाही त सां ड्राइंग ऐं डिजाइन कंदियूं आहिनि